ہم کبھی خود کسی قانونی مسائل سے دو چار نہیں ہوئے لیکن کبھی یا اگر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا تو ہم اپنا پورا مکمل بھروسہ ہندوستان کے آئین پر رکھیں گے کیونکہ ہندوستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کو انصاف اور قانونی علاج تک رسائی کا حق حاصل ہے آئین ایک ایسا منصفانہ اور غیر جانبدار عدالتی نظام فراہم کرتا ہے جو قانون کے حکمرانی کو برقرار رکھتا ہے جو افراد کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے قانونی مسائل جیسے کہ زمین کے تنازعات خاندانی معاملات اجرت قرض وغیرہ سے نپٹنے کا افراد کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کر سکتا ہے جس میں سے پہلا قدم کسی ایک مستند وکیل سے مشورہ لینا ہو سکتا ہے جو قانون کے متعلقانہ شعبے میں مہارت رکھتا ہو وکیل عدالتی کارروائی میں قانونی رہنمائی اور نمائندگی فراہم کر سکتے ہیں وکیل کے علاوہ افراد قانونی امدادی تنظیموں کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ تنظیمیں ان لوگوں کو مفت یا کم لاگت میں قانونی خدمات فراہم کرتی ہیں یہ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے محمل نہیں ہیں قانونی امداد کی تنظیمیں ایسے افراد کی مدد کر سکتی ہیں جن میں سول فوجداری معاملات سمیت وسیع پیمانے پر قانونی مسائل ہندوستان میں آئین تنازعات کے حل کے متبادل طریقہ جیسے ثالثی اور ثالثی کا نظام انتظام کرتا ہے یہ طریقے عدالت میں جانے کے مقابلے میں کم مہنگے اور وقت لیتے ہیں اور اکثر اس کے نتیجے تنازعانہ اور باہمی طور پر تسلی بخش حل ہو سکتا ہے مزید برآں آئین مخصوص قانونی مسائل سے نپٹنے کے لیے مختلف ٹریبلنس اور کمیشنوں کے قیام کا انتظام کرتا ہے مثال کے طور پر قومی انسانی حقوق کمیشن انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے نپٹتا ہے جبکہ نیشنل گرین ٹریبنل ماحولیاتی تنازعات سے نپٹتا ہے آخر میں ہندوستان میں قانونی مسائل سے نپٹنے کا وقت افراد ازالے کے لیے مختلف قانونی طریقوں سے رجوع کر سکتے ہیں ایک مستند وکیل سے مشورہ لینا تنازعات کے حل کے متبادل طریقہ کار پر غور کرنا اور ہندوستانی آئین کے تحت قائم قانونی امدادی تنظیموں اور خصوصی ٹریبلنس کمیشن سے فائدہ حاصل اٹھانا ہو سکتا ہے